جی ہاں میں ایک ایسی مسافر بس کی وضاحت کر سکتا ہوں جس میں مختلف سہولیات موجود ہوں اور جو لمبے فاصلے کے سفر کے لیے استعمال ہوتی ہیں یہ بس عام طور پر بڑی اور لمبی ہوتی ہے اور ڈیزل پر چلتی ہیں جیسے ہی آپ بس میں داخل ہوتے ہیں سب سے آگے ڈرائیور کی نشست ہوتی ہے جو تھوڑی سی اونچی اونچائی پر بنی ہوتی ہے تاکہ اسے سامنے کا مکمل منظر صاف نظر آئے ڈرائیور کی نشست کے اوپر عام طور پر ایک چھوٹا سا اسٹوریج اسٹوریج ایریا بھی ہوتا ہے جہاں بیگ یا ہلکے سامان رکھے جا سکتے ہیں بس کے درمیان میں ایک لمبا کوریڈور ہوتا ہے جس کی دونوں جانب مسافروں کے لیے نششتیں لگی ہوتی ہیں یہ نششتیں عام طور پر آرام دہ ہوتی ہیں اور کچھ بسوں میں رکلائننگ یعنی پیچھے جھکنے کی سہولیت بھی ہوتی ہے تاکہ لمبے سفر میں آرام رہے ہر نشست کے اوپر اور اوور ہیڈ اسٹوریج بھی ہوتا ہے جہاں چھوٹے بیگ رکھے جا سکتے ہیں بس کے اندر کھڑکیاں ہو بھی لگی ہوتی ہیں جن سے باہر کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں کچھ بسوں میں